भाई साहब महाकाल ट्रैवलर से बात कर रहे हैं अच्छा जी भैया मुझको एक जानकारी चाहिए थी मैं क्या अभी कुछ समय में बाद इंदौर ओर उज्जैन घूमने की प्लैनिंग कर रहा था तो क्या आप बता सकते हैं कि आपकी ट्रैवलिंग मतलब कुछ आपके यहाँ से भी वहाँ पर जा सकते हैं ट्रैवलिंग ट्रैवल करने के लिए आपके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ उपलब्ध हैं भैया अच्छा अच्छा और आपके मतलब आपकी गाड़ियों के साथ आप क्या क्या सुविधाऍं उपलब्ध कराएँगे अच्छा अच्छा ठीक है भैया मुझे अपनी पूरी फै़मिली के साथ टूर पर जाना है तो मिनिमम हो सकता है चार पाँच छः दिन या एक हफ्ते का टूर भी हो सकता है वह तो सर मैंने बताया तो आपको मुझे उंदेर उज्जेन ओर इंदौर के टूर के लिए जाना है मुझे अपनी फै़मिली को लेकर जा पहले सर मुझे हरदा ज़िले से हरदा ज़िले से बात कर रहा हूँ मैं जी और हाँ तो सर आपके ट्रैवलिंग में कितना खर्चा आ जाएगा आपकी जैसे आपके यहाँ से कुछ गाड़ी वगैरह लेकर जाते हैं या

अच्छा जी जी जी

जी अच्छा भैया मुझे एक और जानकारी चाहिए थी कि जो आप अपने साथ गाड़ी के साथ अपने जो ड्राइवर को भेजेंगे वह अपने खर्चे पर आएँगे या उनका खर्चा भी हमें ही उठाना पड़ेगा जैसे मतलब हम लेकर अच्छा अच्छा हाँ बस यही जानकारी हाँ तो जो गाड़ी का मेन्टेन वगैरह रहेगा वह आपके ड्राइवर का ही रहेगा जी जी ठीक है बहुत धन्यवाद सर यही पूछ रहे थे हम ठीक है